ही बायक न्हू चोलोयता आसतना आपल्या आपल्या सेफ्टी खातीर पोयलीं सद्द्यां म्हणटा तें हेल्मेट गोरजेचें दुसरें आसपा जाय कितें डोकुमेंट पोलुशन काडपाक जाये तिसरें इन्शुरन्स भोरपा जाये आनी तुये सारकी बायक तुगेली मेटेंन करूंक जायी आनी मेटेंन केले जाल्यारी बायकू बरी बाशेन तुगे चोलोपा मेयटा तुका आनी तुयें खुंयच्यांनी वोयता जा बायक घेयन वोयता आसतना तुयें सारकें सारकें तुयें रुल्स फोलो कोरपा जाये रोस्त्याचे एशी वोसोन त्यावटेन रोंग सायडी बा येवपा जायना आनी तुयें स्पीड ब्रेकर बा चोवपा जायो रस्त्यार वोयता आसतना ते स्पीड ब्रेकाचेर एक जांप जाताय किद्या जाता ते पासून तो सारकेंच सारकें आपल्यागे स्पीड थोडी स्पीड प्रमाण चलोवपा जाय एशें केल्यार आमगे आमगे गांव आमगे हें गोंयां आनी लोक मोरपाना हे बाशेन चोलोयले जाल्यार हे बाशेन चोलोयना न्हू ते खूंय वोयता थिंगांसुना आपल्यागे हें ओवरटेक जाल्या ओवरटेक कोन्न गेले मागीर तेंकां मागीर एक्सिडेंट जाता तेंकां मागीर किद्याचें पोंदां वोयताय हेज्या बीन ट्रका पोंदा बीन ते भायर एशें कोन्न जावपा जायना जोण एकल्यान आपल्यागे सेफ्टीपोण राखपा जाय एशें आं आनी लायसेन्स लायसेन्स एक गोरजेचें ते तेजें ड्रायव कोत्तोना तेका लायसेन्स एक गोरजेचें वेरी इमपोर्टंट लायसेन्स